चूल्हापर हमर खाना पहिने उठैत छी बहारि सोहारिके आँगनसभ चूल्हासभ नीपैत छी बर्तन बासनसभ नीपके धो कए राखैत छी चूल्हापर बगलमे जारनि रखैत छी फेर जोड़ैत छी चूल्हापर ओहिपर बर्तन राखैत छी वएहपर भात दालि सब्जी साग जे होइत छै से ओहीपर बनबैत छी तऽ अहाँसभ हमसभ बेसी चूल्हेपर करैत छी कए घड़ी लोग छियै केना कऽ गैस ओतेक दिन चलायब हमसभ गैसपर नहि करैत छी मालजाल पोसैत छी जारनि रहैत छै जारनिएपर हमसभ करैत छी हमरासभके तऽ नहि होइए गैसपर नहि बनबो नहि करैए ओतेक ओतेक परिवारके दस परिवार छियै तऽ हमसभ जारनेपर बेसी कयलहुँ गैसपर कभियो नहि करैत छी गैससँ